कार्यवाही रद्दके कयल गेल कैबके लेल बैंक खातामे रिफण्ड ट्रान्सफरके लेल कहू अहाँ कैब एजेन्सी या ड्राइवके किछु अग्रिम भुगतान करि चुकल छी मुदा अहाँके कोनो कारणसँ कैब रद्द करय पड़ल अहाँ कारण बताओ सकै छी आओर एडवान्स बैक माँगि सकै छी एडवान्सके राशि बताओ आओर अहाँके फोन पे या पेटीएम या जीपे के माध्यमसँ पाइ वापस चाही अहाँ हुनकासँ इहो कहि सकै छी जे ओ एकर एकटा अपन बैंक खाता वापस करै